नमस्कार होटल में आपके फोन किया हूँ कि क्या क्या है क्या नहीं है वो मेरे को खाना है पीका वगैरह

हाँ हम लोग आ रहे हैं आपका होटल बुक करने अच्छा हाँ हाँ आपके होटल में सुविधा अच्छी है ना हाँ तो हम हाँ हम लोग आ रहे हैं और सब कुछ सही है क्या क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है आपके यहाँ हाँ हाँ आप देखिए आपका रूम खाली है उ उ मतलब सब कुछ अच्छे से रहना चाहिए आपके होटल वो रूम में हाँ तो हम लोग आ रहें है आपके होटल में हाँ और आ रहे हैं हम लोग दो चार लोग बिल आप बताइए

हाँ हाँ ठीक

हाँ तो हम लोग आ रहे हैं बस इस्टै बस इस्टैंड चौराहा आ जाएँगे तो आपको कॉल करेंगे आप होटल मतलब अपना रूम सही से खाली कर देना पच्चीस तारीख को

हाँ खाली कर हाँ अभी तो पच्चीस तारीख ये पच्चीस तारीख तो आज ही है ना अब एक महीने बाद हम लोग आएँगे

हाँ इसी से हम कॉल कर दिया ना कि आप अपना होटल हाँ धन्यवाद हाँ ठीक है धन्यवाद जरा हम लोग तैयारी कर रहे हैं